अहाँके जैसन कि पूछले छी कि हमरे जीवनमे सबसँ महत्व कौनसँ केकरा दै छियै महत्व जैसे कि अहाँके बता दिय कि हम हम सबसँ जादा हम अपना परिवारवला के महत्व दै छियै आओर परिवारवला मे जे छै से मम्मी पापा भाय बहिन वगैरह वगैरह वगैरह आदमी सभ जित्ता जितना छै ओकरो सबके महत्व सबसँ अधिक दै छियै हम हम ने जैसेकि देखला जाइ तऽ महत्व सबसँ जादा मम्मी पापा आओर भैया सबके जेकरासँ कि देखला जाइ तऽ मम्मीके सबसँ अधिक महत्व दै छियै इएह लियऽ कि देखला जाइ तऽ मम्मी एक प्रकारके यानि कि हरेक चीज ओ समझि लए छै मम्मी आओर दिल सँ बात समझ लयऽ छै मम्मी ऐसन चीज छियै जेकि वो नहि नहियो बतेला बाद भी यानि कि मनके बात समझि जाइ छै कि हम कि बोलल चाहे छियै हम कि करै लअ चाहे छियै हमरा कि चाहिए ओ चाहिए ओ सबसँ नीक मम्मी समझि जाइ छै मम्मी इतना इतना बात हमरा मनके समझि जाइ छै कि हम ओकरासँ बेहतर ककरो समझि ही नहि सकै छियै मम्मी पापासँ बेहतर कोई नहि होइ छै अहाँ आओर हमर सबसँ महत्व मम्मी पापाके ही मानै छियै